हैलो अंजी कु'न बोल्ला दे अच्छा मिस्त्री होर बोल्ला दे अच्छा तुसेंदगी लाह्मां देना हा इक्क लाह्मां एह् कि परसों टाइलां पाइयां ते सारियां खराब निकलियां बजह पता निं केह् सारियां इं'या फिस्सी गै गेइयां खबरै कनेहियां लाइयां तुसें रेतै च कसूर ते एह् ते शैल ऐ ते असें ढोआइयै ते आह्नेआ हा भई शैल आह्नियै दोआया हा तुसेंगी नेईं पानी जियां तुस दस्सी गे हे नी ते उआं गै पानी दिंदे गे आयो नेईं ता मिगी निक्खर पवा दी इंदे कोला बड़ी आक्खा दे हे कियां सद्देआ उनें ई पैसे निं हून देने हैन ते आं ठीक ऐ आयो फिर